जोंनि गामि निफ्राय दङ फुटब'ल गेलेयो जोंनि गामियाव क्लाब दङ जे क्लाबनि मुङा जाहैदों दौदिनि स्प'र्टस क्लाब बेयाव फुटबल गेलेयो बे क्लाब निफ्राय आरो जोंनि गामिनिफ्राय बे दौदिनि क्लाब निफ्राय गुबुन गुबुन गामिजों गेलेहैयो क्मपिटिशनाव आरो देरहानानैबो फैयो गामिनि गथ'साफ्रा आरो लोगोसे गामियावनो सासे आदा जानाय मुङा जाहैदों बिलिफां नारजारि बियो फुटब'लावनो नेशनेलि गेलेबोदों बे सासे ग'ल किपार बेनि थाखायबो गामिया नाम जादों फुटब'लाव आरो बियो फुटब'लजोंनो दा ज'बबो मावगासिनो दङ फुटब'ल गेलेनानैनो बियो ज'ब मोनदों अइलाव स' जोङो बेराद प्राउड कि बियो गामिनिफ्रायनो फुटब'ल गेलेलांनानै डिस्ट्रिक्ट लेवेल गेलेबाय स्टेट लेवेल गेलेबाय आमफ्राय नेशनेल लेवेल गेलेहैबाय म'हुन बागानसिम गेलेहैबाय बियो म'हुन बागान क्लाबजों स' बियो जोंनि गामिखौ क्लाबखौ दौदिनि क्लाबखौ लाखिबाय बेनि थाखाय बेनिसिम गोजोननाय थाबाय बेनोसै आरो दंबावो उन्दैफोर बिसोरो दा क्लाबाव प्रेकटिस होबाय थायो बेलासियाव जिखौ नायनानै आं बेराद मोजां मोनो उन्दै गथ'फ्रा जिहेतु गाज्रि लामाजों थाङाखै बिसोरखौ ओरैनो क्लाबनि मेमबार्सफ्रा प्रेकटिस होहोबाय थायो आरो बे आदायाबो फैबा बिसोरजों ज'इन जाफायो बिसोरखौ फोरोङो